कोन तकनीकी आओर सिलाइसँ काज करैत करनाइ यऽ अहाँके बेसी चुनौतीपूर्ण या फायदामन्द लागैत अछि एखन धरि अहाँके कोन ऑउटफिट सभसँ कठिन लागैत अछि कतेक समय लागल आओर जखनसँ हम सिलाइ आओर कढ़ाइके बारेमे हमरा पता चलल आओर तखनसँ हम जखन कयनाइ सीखयके कोशिशमे रहि तऽ अपन कागजपर काटि काटिकऽ अपन सामान बनाकऽ तब तखन हम शुरुआत कयलहुँ आओर जखन करयके मोन बना लेलहुँ तखन सब सिलाइमे समानपूर्वक हम अपन ध्यानसँ लगाकऽ ध्यान लगाकऽ सब किछु सीखि लेलहुँ जेना कि साड़ीक पीको करब सेहो सीखलहुँ साया सीखलहुँ ओहिमे जेबी देनाय कोना जेबी ओइमे लगायल जाइ छै ओहो सीख लेलहुँ आओर ब्लाउज एकटा सीधा पल्ला होइत अछि ओहो ब्लाउज सीखलहुँ आओर ओहो बना लेलहुँ ओ बनेलाक बाद फेर एकटा ब्रेशियर कटिंगके ब्लाउज सेहो होइत अछि आओर गला पाछूमे कम जादे सबके सब रङ्गक भाबैत अछि तऽ ओहो एक दू दिन मेहनतकेँ कयनेसँ ओहो हम सीधे सीधे सीख लेलहुँ आओर सीखलाके बाद हम अपन जीवन किसी तरहसँ पार लगाबै लागलहुँ ओहिमे दस टाका कमाकऽ आओर डिजाइन बनाकऽ डिजाइन सब दऽ कऽ कठिन सँ कठिन काजमे अब्बल आबि गेलहुँ आब बहुत नीक लागैत अछि आओर अपन काम करैत छी आओर ओहिसँ दस टाका जे होइए तऽ अपन बाल बच्चाकेँ गुजर सेहो होइत अछि समय समयपर जे किछु लागैत छै सेहो हम बच्चा सबकेँ मदतिकऽ दैत छियनि आओर अपन चलाबै छी अपन अपन गृहस्थी धीरे धीरे किसानियोसँ एम्हरो ओम्हरसँ अपन दस रुपैआ कमा लैत छी